مہاراشٹر میں پسماندہ یا پسماندہ برادریوں کے درمیان اعلیٰ تعلیم کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے سب سے پہلے آتا ہے تعلیمی رسائی پسماندہ کمیونیٹیز کو ان کا اختیار تعلیم تک پہنچنے کے لیے اسکول اور کالجوں کی سہولتیں ان کے پاس پہنچانا بہت ضروری ہے اسکالرشپ پر مالی امداد پسماندہ طلباء کو اسکالرشپ اور مالی امداد کی سہولتیں مہیا کرانی چاہئیں تاکہ ان کا معاشی بوجھ کم ہو اور اعلیٰ تعلیم تک پڑھنے میں ان کو آسانی ہو آگاہی پروگرام کریں پسماندہ طب طبقات کے لیے لوگوں میں کو کو ان کے تعلیم کے اختیار اور سلجھاؤ سمجھنے کے لیے جاگروک کرنا پڑے گا اس کے بعد آتا ہے اساتذہ کی تربیت کریں اساتذہ کو پسماندہ طلبات کی ضرورت اور پس منظر کو سمجھانے کے لیے تربیت دینی چاہیے تاکہ ان کا تعلیمی جو وہ ہوتا ہے پروسس ہوتا ہے ان ک ے لیے مؤثر ہو ڈیجیٹل رسائی جیسے تعلیم کے کیے ڈیجیٹل جیسے انٹرنیٹ ہے اور اپلیکیشنس ہیں ان کا اپیوگ کرنے کے لیے انہیں سمجھانا چاہیے کہ کس طرح وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں پڑھائی کے لیے تعلیمی انفراسٹرکچر پسماندہ برا برادریوں کی بستیوں میں تعلیم اور سنستھاؤں کو اسکول کالجز وغیرہ کا بنے جس سے جو غریب طلباء ہوتے ہیں وہ کالجز اور اسکول کی طرف آئیں انہیں بااختیار بنانا چاہیے پسماندہ طلباء کو خوداعتمادی اور قائدانہ صلاحیتوں میں ترقی کرنے کے لیے ان کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے اختیارات کے لیے آواز اٹھانا اور سماج میں رہنا سیکھ سکیں یہ کچھ مثبت قدم ہو سکتے ہیں جس پہ عمل کیا جا سکتا ہے